मेरा सबसे अच्छा सफर दार्जिलिंग का रहा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा शहर है जो अपनी पहाड़ियों के लिए विख्यात है यहाँ बर्फबारी जब होती है तो दृश्य देखते ही बनता है दार्जिलिंग पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है और यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी टाइगर हिल के नाम से विख्यात है जहाँ उगते हुए सूरज के दर्शन किए जा सकते हैं जो एक अलग ही छटा बिखेरता है जब सूर्य उदय होता है उसके पश्चात यहाँ से कंचनजंगा की पहाड़ियाँ नजर आती हैं जो कम से कम तीन सौ चार सौ किलोमीटर दूर है वो एक अलग ही मनोरम दृश्य होता है जो अलग ही प्रकार का आलौकिक दृश्य बन जाता है दार्जिलिंग में चाय के बागान विश्व में प्रसिद्ध हैं यहाँ का एक छोटा सा स्टेशन घूम स्टेशन विश्व का सबसे ऊँचा स्टेशन है जो एक अलग ही महत्व दर्शाता है अपने सफ़र में एक बार दार्जिलिंग को जरूर शामिल करें